नमस्ते तो उसमें कपड़ा चाहिए बच्चे का हो लड़कियों का हो मतलब बड़े छोटे औरत का हो सब मतलब मिला कर चाहिए कितने तक दे सकें थोक में चाहिए मुझे थोक में चाहिए अब उसमें जितना पीस हो कितने तक दोगे चार हज़ार बच्चों के कपड़े रहे हैं

हाँ हाँ

जैसे आठ साल के बच्चे हो दस साल के हो बारह साल के हो औरत का भी हो सब लड़कियों का भी हो मिल जाएगा ठीक है हर तरह का कपड़ा चाहिए सूट भी साइज चाहिए साड़ी भी चाहिए फ्रॉक भी चाहिए लहंगा चुनरी भी चाहिए कितने तक पड़ेगा ठीक है इसमें भी क्वालटी इस

मुझे थोक में चाहिए भैया

सब सब मतलब सब थोक में चाहिए कितने के मिलेगा

ठीक है ठीक है भैया नमस्ते